जोंथ' गोदो ओंखाम संनायाबो जोंना गोदो अरदाबावसोमोन आइफोर आफाफोर जोंना कुकार आं दासो कुकाराव संनो रोंबाय गेस जलायनो रोंबाय आंथ' गेस खौनो मिथि रोङामोन कुकार खौनो मिन्थिरोङामोन जोंना अरदाबाव थौआवसो सङोमोन ओमफ्राय सारायाव सङो ओंख्रिखौ अरदाबावनो थौआव संसै ओंखाम सारायावनो थौआव संनोसै दालिबाबो सारायावनो रुनोसै थौआव रुनोसै आरो जोङो मैगंफोरखौबो बिदिनो मैगं गोथां थावखौनो बांसिन होआमोन जोङो नाफामफ्रावथ' बुथ्रा लाफा जोंबो थाव होआमोन नैबे लाइयाव थाव होयो लाइयाव थाव होगोन आरो बे खफियावथ' थाव होयोमोन जों खफियावथ' अल कफि बान्दा कफि बावथ' थावजों संबाय लाफाखौ थाव होआमोन जोङो आरो लाफा होबा बुथुवाजों लाफा गोबावजोंथ' थाव नाङा आबै खारदै इसे होबाय बेनो बेजोंनो रिमोनबाय खारदैजों खारदै इसे होबा रिमोनबाय आरो अनला ओंख्रियाबो खारदैजोंनो आबै खारदैजों सङोमोन जों गोखा बिलाइजों दैलाङावबो गोखा बिलाइजों संगोन थायबें बिलाइजों संगोन खारदै होनोसै खारदैजों एरग्लिनोसै थायबें बिलाइखौ ओमफाय दै होनोसै हाल्दै मसला संख्रि बानलु होनोसै ओमफ्राय नाखौ एवनानै दोनग्रोगोन आरो नाखौ एवनानै दोनबाय बिनिमफ्राय थायबें बिलाइखौ माबाजों खारदैजों एरग्लिबाय खारदैजों एरग्लिनानै ओमफ्राय दै होबाय ओमफ्राय थाव माबा हाल्दै होबाय बानलु होबाय अना हरबाय अना हरबाय जाबाय आबै बिनोमोन जोंना आरो नारजि एंखुर सङोमोन जों नारजि एंखुरखौ बोरै सङो होनबा नारजिखौ अराव हांबाय सानद्रियाव ओमफ्राय दोखो दोखो सिफ्लेबाय दोखो दोखो सिफ्लेनानै ओमफाय रन्दै लाबाय आरो माइरं रन्दै माइरं रन्दैजों खारैदैजों ज होबाय ओमफ्राय एंखुरजों ज होबाय खारदै एंखुर माइरं रन्दै ज होबाय आरो संख्रि बानलु हाल्दै ज होबाय रुयबाथाय दालिखाथा साबाय जाबायबो संख्रि नांबानो जाबाय दासेनो जायो